असांजी कटनी शहर में जामु त्योहार थींदा आहिनि ऐं जामु त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि ऐसे त पूरे भारत में त्योहार थींदा आहिनि पर कटनी शहर में जेके जेके त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि असांजी लाल लोई थी वेई मकर सक्रांति थी वेई शिवरात्रि थी वेई चेटी चंडु थी वेई नवरात्रि थी वेई राखी थी वेई टीजड़ी थी वेई महालक्ष्मी थी वेई पितृ बि असा कंदा आहियूं वॾनि जा गणेश गणेश दुर्गा नवरात्रि ईंदी आहे दशहरो ईंदो आहे साईंअ जी वरसी ईंदी आहे ॾियारी ईंदी आहे गुरूनानक जयंति ईंदी आहे झूलेलाल जा चालीहा बि ईंदा आहिनि ऐं हर सूमर ते महादेव जा सॻड़ा बि ॿधंदा आहिनि त मां अचो तव्हां खे शुरूअ खां वठी करे मां हिन जी पूरी विवरणु करे ॿुधायांव थो लाल लोइ ईंदी आहे असां लाल लोई में आग ॿारे करे चारों तरफ़ु में घुमी करे हुन जी आरती करे आख़िरीअ में पुलाव खाईंदा आहियूं सॼी संगति पाण में नचंदा आहियूं टपंदा आहियूं ख़ूबु मस्ती कंदा आहियूं उन खां पोइ ईंदी आहे असांजी मकर सक्रांति मकर सक्रांति असां सुबुह सुबुह जो उथी करे भॻवान जा दर्शन कंदा आहियूं ऐं तिर लाई परसाद जे रूप में सभिनी खे विरहाईंदा आहियूं उन खां पोइ ईंदी आहे शिवरात्रि शिवरात्रिअ जे ॾींहुं असां सुबुह जो उथी करे जलु खणी करे शंकर भॻवान जी लिंग ते वञी करे इहो लिंग ते चाढ़ींदा आहियूं शंकर भॻवान जो आशिर्वाद पाईंदा आहियूं उन खां पोइ असांजो वॾो त्योहारु ईंदो आहे चेटी चंडु चेटी चंडु सिंधियुनि जो ॾाढो वॾो त्योहारु आहे जंहिंमें की ॾाढियूं ख़लक़ ईंदियूं आहिनि असांजा जेके बि ईंदा आहिनि सुबुह सुबुह जो रैली निकिरंदी आहे प्रभात फेरी निकिरंदी आहे बहिराणा निकिरंदा आहिनि भंडारा थींदा आहिनि ऐं ॾाढा कार्यक्रम थींदा आहिनि ॿारनि जा कार्यक्रम थींदा आहिनि ॿाहिरां गायक ईंदा आहिनि सुहिणा सुहिणा भॼन गाईंदा आहिनि पलव थींदा आहिनि लोली थींदियूं आहिनि उन खां पोइ नवरात्रियूं ईंदियूं आहिनि माता जी नवरात्रि नव ई ॾींहं चौंक चौंक ते भंडारा थींदा आहिनि भॼन कीर्तन थींदा आहिनि माता राणी जा उन खां पोइ भाउ भेण जो जेको रिश्तो आहे पवित्र रिश्तो उन खां पोइ राखी ईंदी आहे राखी जो त्योहारु मल्हाईंदा आहियूं उन खां पोइ सुहाॻिणियुनि जे लाइ एॾो प्यारो त्योहारु ईंदो आहे टीजड़ी जो त्योहारु टीजड़ी बि मल्हाईंदा आहिनि जंहिंमें की सुबूह जो असुर जो उथी करे ज़ाइफ़ा वृत रखंदी आहे हथनि ते मेहिंदी लॻाईंदी आहे ऐं सुबुह जो वञी करे मंदर ते वञी करे उहा परसादु चाढ़े ईंदी आहे उन खां पोइ सॼो ॾींहुं वृत रखे करे राति जो चंड खे अर्ॻु ॾेई करे पोइ इहो परसादु खाईंदी आहे उन खां पोइ ईंदी आहे महालक्ष्मी महालक्ष्मी जी बि सोरहां सॻड़ा ॿधी करे माताऊं भेनरूं वञी करे मंदरनि ते पंहिंजो वृत तोड़े ईंदियूं आहिनि उन खां पोइ पितृ ईंदा आहिनि जेके पितृ बि असां सोरहां ॾींहं कंदा आहियूं असांजो वॾो पंहिंजे वॾनि जी आशिर्वाद सां इहो त्योहारु बि मल्हाईंदा आहियूं उन खां पोइ गणेश चतुर्थी ईंदी आहे यारहां ॾींहं भॻवान गणेश खे पंहिंजे घर में रखंदा आहियूं जंहिंजी सुबुह शाम सेवा कंदा आहियूं लॾुनि जो भोॻु लॻाईंदा आहियूं रोज़ु उन जी आरती कंदा आहियूं ऐं आख़िरी ॾींहं ते उन जो विसर्जन बि कंदा आहियूं उन खां पोइ ईंदी आहे वॾी से वॾी नव दुर्गा जंहिं में की चौंक चौंक ते माताऊं जी प्रतिमा रखी वेंदी आहे उन में बि जागरण थींदा आहिनि परसाद वितरणु थींदा आहिनि आरतियूं थींदियूं आहिनि उन खां पोइ ईंदो आहे दशहरो दशहरे में बि ख़ूबु दूरु दूर खां डी ज़े ईंदा आहिनि ॿारातियूं ईंदियूं आहिनि बेंडियूं ईंदियूं आहिनि जंहिं में असां माता जो विसर्जन करे ईंदा आहियूं उन्हीअ खां पोइ ईंदी आहे ॾियारी ॾियारी जेको त्योहारु अहिड़ो आहे जंहिंमें उन में ॾियारी अचण खां पहिरियों असां खे पूरे घर जूं सफ़ायूं कंदा आहियूं बिल्कुलु नवां नवां कलर कराईंदा आहियूं ॿारनि खे नवां कपिड़ा वठी ॾींदा आहियूं जंहिं में फटाका मिठायूं वठी ईंदा आहियूं सभिनी खां पहिरियों माता लक्ष्मी गणेश जी आरती पूॼन करे उन खे भोॻु लॻाए करे असां उहो भोॻु खाईंदा आहियूं उन खां पोइ काना ॿधी करे काना ॿारे करे उन खां पोइ असां छा कंदा आहियूं ॿारनि खे फटाका ॾींदा आहियूं चिंगारी तीलियूं फुहारा सभु ॿारींदा आहिनि ॾाढी झूम ॾाढी धाम असां मस्ती कंदा आहियूं उन खां पोइ असांजो वॾो त्योहारु ईंदो आहे गुरूनानक जयंती गुरूनानक जयंतीअ में बि असां पंदरहां ॾींहं सुबुह प्रभात फेरी कढंदा आहियूं सुबुह जो उन खां पोइ गुरूनानक जयंती असां मल्हाईंदा आहियूं सुठे नमूने सां ऐं सभिनी खां वॾी असांजे कटनी शहर में जेको असांजो हरे माधव जो दरॿार आहे सभिनी खां वॾे में वॾो त्योहारु उहो मल्हाईंदा आहिनि उन जा टे त्योहार थींदा आहिनि गुरू पूर्णिमा मल्हाईंदा आहियूं साईं जी वरसी मल्हाईंदा आहियूं साईं जी वरसी में सुबुह सुबुह जो स्कूटर जे रैली निकिरंदी आहे माधव नगर गेट ताईं वेंदी आहे माधव नगर स्टेशन ताईं वेंदी आहे उन खां पोइ साईं जी शोभा यात्रा निकिरंदी आहे साईं जी दरॿार खां वठी करे साईंअ जे भवन ताईं उन में वरी भॼन कीर्तन थींदा आहिनि ॾींहं राति भंडारा हलंदा आहिनि जंहिं में की ॿाहिरां एॾी ख़लक़ ईंदी आहे एॾी ख़लक़ ईंदी आहे की रोड जाम थी वेंदा आहिनि वॾा वॾा झूला लॻंदा आहिनि मेला लॻंदा आहिनि दुकानियूं लॻंदियूं इन दूर दूर खां माण्हू अची करे पंहिंजा सामान विकिणींदा आहिनि खाइण जूं एॾियूं प्यारियूं प्यारियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि फुलकियूं चाट डोसा चाउमिन छा मा छा ॿुधायां एॾा आईटम लॻंदा आहिनि इते ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि साईं जो हरे माधव जो त्योहारु त थींदो आहे उन खां पोइ कटनीअ में एॾा संत आहिनि बाबा थांवरदास थी वियो बाबा पंजू राम थी वियो मेहड़ दरॿार थी वेई असां जी बाबा आत्मा राम थी वियो ॾाढियूं दरॿारियूं आहिनि की उन जा बि मेला लॻंदा आहिनि ऐं सभिनी खां वधीक जेको असांजो हाणे सिंधी समाज में सभु खां वधीक कुझु सालनि खां जुड़िजो आहे असांजो चालीहो साहिबु झूलेलाल जो चालीहो बि असां मल्हाईंदा आहियूं जंहिं में असां बसरु लहसुन न खाईंदा आहियूं ॾाढ़ी बि मर्द न लाराहींदा आहिनि माताऊं भेनरूं दिलि सां इहो त्योहारु मल्हाईंदियूं आहिनि चालीह ॾींहं ॾींहुं राति मंदर ते वञी करे ॾीओ बारे ईंदियूं आहिनि ऐं झूलेलाल जो आशिर्वाद पाईंदियूं आहिनि जंहिं में पलव अरदासियूं लोलियूं पंजणा सभु ॻाईंदियूं आहियूं